जय झूलेलाल भाउ मस्ताना होटल मां था ॻाल्हायो मूंखे इहो पुछिणो हुओ की अॼु तव्हांजी होटल खुलियल आहे की न ॻाल्हि अहिड़ी आहे त असांजे घर में महिमान आया आहिनि ऐं मूंखे दाल पकवान कढ़ी चांवर ऐं पापड़नि जो ऑडर ॾियणो हुओ त मां ॼाणणु पेई चाहियां त छा तव्हांजी होटल अॼु खुलियल आहे ऐं छा उहो होम डिलेवरी करे सघंदी ॻाल्हि एहिड़ी आहे न त असां गिरिराज में रहंदा आहियूं ऐं कुझु होटलनि वारा हिन साइड न बि ईंदा आहिनि ऐं असांजे घरि त महिमान आहिनि त मां बि उते अची न सघंदमि तॾहिं मुंहिंजो अहिड़ो वीचार हुओ त तव्हां हिते अची करे डिलेवरी करे वञो तॾहिं मूंखे पुछिणो आहे त छा तव्हां अॼु असांजे घरु साइड अची करे ऐं ऑडर डिलेवरी करे सघंदव ऐं ऑडर घणी देरि में ईंदो त मूंखे सभु ॻाल्हि चंङी करे ॿुधायो त मूंखे ख़बर पवे त ऑडर कहिड़ी रीत सां ॾियणो